रांदि में त मूंखे आयनी बेट बॉल ई वणंदो आहे जेके ॿ बेट बॉल रमंदा आहिनि पंहिंजी भारत जी जेकी टीम आहे मूंखे एॾी वणंदी आहे त असां सभु जेके ॿ दोस्त गॾु थींदा आहियूं उन सभिनीनि खे वरी सभिनीनि जी पसंदि बि साॻी आहे सभिनी खे बेट बॉल ई वणंदो आहे असां सभु केॾी महिल रज़ा हुजे त असां सभु गॾु वेही करे ॾिसंदा आहियूं उनमें फोन ते ॾिसंदा आहियूं या केॾी महिल कंहिंजे घर वेही करे टेलीविज़न ते ॾिसूं मन उहो कोई ज़रूरी काने के भई पाण हिन में हिन शइ में ॾिसूं पर हर हिक शइ में असां अलॻि अलॻि ॾिसंदा आहियूं पर असां सभु ॾिसंदा आहियूं बेट बॉल जा आहियूं इनखां सवाइ असांखे ॿी काई रांदि कान वणंदी आहे